भारत में ऐसे कई धार्मिक स्थल हैं जो प्रकृति की सुंदरता से घिरे हुए हैं और वहाँ ज़िन्दगी में एक बार तो आपको ज़रूर जाना चाहिए सबसे भारत के सबसे महत्वपूर्ण तीर्थों में से एक वैष्णो देवी तीर्थ है जो जम्मू के कटरा कस्बे में है यह मंदिर पाँच हज़ार तीन सौ फ़िट की ऊँचाई पर है जहाँ कठिन चढ़ाई के बाद पहुँचा जाता है यह मंदिर देवी शक्ति को समर्पित है और यह इक्यावन शक्तिपीठों में से एक है नवरात्री यहाँ मनाया जाने वाला सबसे बड़ा पर्व है हमारे भारत के चार धाम बद्रीनाथ जो कि उत्तराखंड में है एक द्वारका जो कि गुजरात में हैं जगन्नाथपुरी उड़ीशा में हैं रामेश्वरम तमिलनाडु में हैं चार धाम यात्रा भारत में चार तीर्थ स्थल हैं नाम का अर्थ चार निवास अगर आप सोच रहे हैं कि चार धाम यात्रा क्यों महत्वपूर्ण हैं तो यह हिन्दुओं का मानना है कि इन स्थानों पर जाने से मोक्ष प्राप्त करने में सहायता मिलती है सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल चार धाम बद्रीनाथ द्वारका जगन्नाथपुरी रामेश्वरम ये सभी हिन्दुओं के सबसे पवित्र तथा महत्तपूर्ण तीर्थों में गिने जाते हैं हमारे भारत में बहुत सारे तीर्थ स्थल हैं जिनमें से कई तीर्थ स्थल किसी एक ही देवी या देवता को समर्पित होते हैं आज हम आपको अपने आर्टिकल के माध्यम से भारत के ख़ास तीर्थ स्थलों और मंदिरों के बारे में जानकारी दे रहे हैं